हेलो हेलो हमे बाहर से अयलो छियै हमराके अपना से जानैके छै हमे भागलपुर से अयलो छियै हमराके अपना से ई जानैके छै कि हमराके यहाँ ने भूख लगल छै हमरा यहाँके किछु खायके चाही तऽ अपना बतैथिन कहाँ पे की एहि ठाम मिलै छै हमर नाम छी मौसम कुमारी हमे एक रिपोर्टर छी हमर घर भागलपुर छियै हमे यहाँ किसी रिलेशनमे नहि अयलो छियै हमे एक रिपोर्टर छियै हमे यहाँके पूर्णियाँके बारेमे जानै लै आयलो छियै कि यहाँके हमरा की सब अच्छा छै यहाँ पर की सब अच्छा हो रहल छै यहाँके देखैबला चीज यहाँके की की सब छै हमे जानै नहि छियै पूर्णियाँके हमे जानै लै आयलो छी हमरा पूर्णियाँके बारेमे जानना छै कि पूर्णियाँ कैसन छै आओर हमराके बात छै कि हमराके ने अभी भूख लगल छै तऽ हमराके किछु ऐसन बतैयै कि कहाँ पे की मिलै छै खायके आओर हमराकेँ किछु खाएके अच्छा बतैयै जे हम खयबै हँ ई हमरा सब पसन्द छै जइसे हो गेलै मटन हमरा बहुत पसन्द छै आओर हमराकेँ चिकेन भी बहुत पसन्द छै फिश पसन्द छै हमराकेँ मोमो बहुत पसन्द छै नुडल्स पसन्द छै पनीर पसन्द छै अत्ते चीज हमरा बहुत पसन्द छै ये सब डिश आब जइसे हो गेलै नोर्मली चावल दाल भी हमरा बहुत पसन्द पड़ै छै घरके कहाँ पे ई ऐसन घरवाला मिलतै खाना तऽ अपने हमरा बताए सकैत छियै हमराके खायके छै देखियै जहाँ पे ने मटन अच्छा मिलै छै तऽ हम अभी सावन छियै तऽ इसलिए हम मटन अभी तऽ नहि खेबै आओर नहि तऽ नॉनभेज भी अभी खेबै भेज खेबै हँ वही पनीर चावल हो गेलै पनीर टिक्का हो गेलै जइसे कि चिली पनीर हो गेलै यही सब कहाँ पे छै अपना हमरा बतैथिन

खाना तऽ अच्छा मिलै छै हँ ठीक कहै छियै तब अपने कब हमरा ले जेबै खाय खातिर हँ कोन जगह पर जेबै अपने लैके हमरा आ की खियबै की खियबै हमराके हँ ठीके छै तऽ अपने पनीर आ पनीर चावल या पनीर रोटी करबाय दिए जहाँ पे छै तऽ वहाँ हमरा खिलवाय दिए ठीके छै जे अपना अपनेके नाम की छियै हँ कतऽ रहै छियै अपने अपने से कतऽ हेतै हमरा मुलाकात हँ अच्छा ठीके छै हमे निकलबे ठीके छै तब रखै छियै